मोजां जागोनखौ ओरैबायदिहाय सिनायो जेनबा जों अ'माफोरखौ नआवनो फियो नालाय अमाफोरा जेनबा बिराथ आदार जायो जायोब्लाथाय थाब देरो आरो बिखंआ जेनबा बिखंनि माबाया मा होनगोनथाइ बेखौ बिखुंनि इसे जेनबा बे दाब्ले दाब्ले दाब्लां दाब्लां जायोबाथाय आरोना बिदि अमाया देरो आरो अनेग दावफोरनि बेलायाव जेनबा लांथिया लांथिया दङ गांसुबायनाय दावफोरा आरो गिदिर गिदिर जायो आरो बेनिफ्राय ओहो मानि जाय दावफोरा गोरलैनिफ्रायनो गां बुरजा रज'यो बेफोरबायदि दावआ बांद्राय गिदिर जाया आदा बे जुनादफोरखौ फिसिनायाव आरो ना आइमोन जेनबा बाबामोन आबै आबौ बिसोरनिफ्राय आं मोनथिनानै मोनो आरो आङो बे आदामन अमाफोरा जेनबा बिराद आदार जायोब्लाथाइ थाब देरो आरो दावफोराबो जेनबा गोरलैनिफ्रायनो लांथिया लांथियाबो थायो गांआ खम रज'योब्ला आरो दावफोरा गिदिर गिदिर जायो आमफ्राय गोरलैनिफ्रायनो जाय दावफोरा गां बुरजा रज'यो बेफोरबायदि दावआ बांद्राय मोदोम जाया आरो बांद्राय देरा आरो बोरमाफोराबो बेबायदिनो औ अबेबा अबेबा बोरमाया मानि बांसिनानो बोरमाफ्रा बिदिनो बोरमा मासेया जेनबा मैनै माथाम फिसा आजायो आरो ना ओमफ्राय बिदियावहाय अबेबा अबेबा बोरमाया गाइखेर मोनजाबाहाबाथाय बारा देरनो हाया आरो जाय बांसिन सैथान मानि गाइखेरफोरखौ सेखनानै जानो रोङो बेफोरनो बांसिन देरो आरो बोरमानि बेलायाव बेखिनियानो आरो